होली हमसब मनबै कऽ हमरासबके होली जे छी से माघ पञ्चमी जे होइया यानी सरस्वती पूजा ओहि सरस्वती पूजासँ हमसब होलीके आगा आगमण कऽ दै छियै रङ्ग अबीर चालू भऽ जाइया तथापि जा तक होली पर्व हमरासबके मनैआ तातक कीर्तन भजन जे गबै कऽ से सब ग्रामीण मिल कऽ अपन कीर्तनके आयोजन करैत छथि गबैत जाइत छथि ऊमङ्ग लै छथि होलीसँ एक दिन पहिने होलीसँ एक दिन पहिने हमरासबके होलीका दहन होइया जाहिमे की हमसब ओहि तिथि कऽ अथी करैत छी जे कोन तिथिमे होलीका दहन हूए ओ तिथि पण्डिजी दै छथि ताहि मुताबिक कीर्तन भजनके साथ हमसब होलीका दहन करैत छी प्रात भेने भाङ्ग जिनका जे होइत छनि से खाइत पीबैत ऊमङ्ग करैत छथि तहन ओहि तरहे हमसब कीर्तनके आयोजन गाँमे गाँमे सबसँ अपना गाँवमे एक झुण्ड बनाए बनाए कऽ सबसँ सब मिलै ले जाइत छी ओएह भेल हमरा सबकँ होलीका मिलन आओर भरदुतिआ भरदुतिआ पाबनि जे छी से हमरा सब कऽ भाइ बहिन कऽ भाय कऽ अथी दैके लेल ओहिदुआरे भरदुतिआ पाबनि होइया रक्षाबन्धन ओएह रक्षोबन्धन छी भाइये आओर बहिनके दुनूके ओ पर्व छिअनि जे भाइ साहेबके आयु बढ़ैके लेल बहिन ओहिके लेल दीर्घायु मँगैत छै जे हमरा भाइके आयु अखण्ड रहए तऽ ओहिके रक्षाबन्धन भरदुतिआ ई दूनु सेम पाबनि छी छठि छठि मैया जे छथि से छठि मैयाके बहुत तरहके हमरासबके अथी करए पड़ैया आठ दिन पहिने जिनका जिनके कबुला ऊपासक रहैत छै तऽ ओ ओ व्रत राखि कऽ नव वस्त्र नव बर्तन लए कऽ पाँच अँगना दश अँगना जे हुनका होइत छनि से ओ भीक्षाटन करैत छथि ओहिसँ ओ छठि मैया कऽ अर्घके जे समान होइत छै ओ खरीद कऽ ओहिसँ एक दिन पहिने नहाए कऽ खाएल जाइत छै छठिसँ तकराबाद एक दिन बाद खरना कयल जाइत छै आ तहन निर्जला उपवास रहि कऽ सन्ध्या कालीन सुबह दुनू टाइम हुनका छठि मैया कऽ अर्घ देल जाइत छनि एहि तरहे हमसब ई पाबनि सब मनाए रहल छी अपना समाजमे